हमरासभके इलाकामे गहुम होइ छै ठण्ढीमे मसुरी होइत छै ठण्ढीमे खेसारी होइत छै ठण्ढीमे गोट होइत छै ठण्ढीमे हमरासभके इलाकामे खाली ठण्ढीमे ई सामानसभ होइत छै ठण्ढीमे हमरासभके इलाकामे होइत छै धनिआँ होइत छै गहु धनिआँ भए गेल टमाटर भए गेल पालक साग भए गेल अहाँकेँ धन्नी पत्ता भए गेल ईसभ ठण्ढीमे होइत छै गोभी भेलै ईसभ होइत छै ठण्ढिए मौसममे हमरासभके इलाकामे खाली ठण्ढी मौसममे इएहसभ होइत छै आओर टमाटर भेल पत्ता कोबी भेल ईसभ हमरासभके उपजैत छै ठण्ढीके मौसममे आओर गरमी महीनामे एके गो धानके फसल होइत छै ओ अपन भेल धानेके धाने महीनामे खाली गरमी महीनामे खाली धाने टा भेल आओर ओकरे जे भेल से अपन कएलहुँ आओर हमरासभके की कहब